دہلی کے تہذیب میں مذہب کا بہت اہم رول ہے دیکھا جائے تو مغلوں کے زمانے میں مذہب مغل جو تھے وہ اسلامی تبلیغ سے تعلق رکھتے تھے اور بہرحال انہوں نے جو آثار چھوڑے ہیں ان میں مذہبی رنگ کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے کو ضرور مل جائے گا